जिन्ना कि हून अस मतलब कोई बी क्हानियां पढ़ने होन्नें जां कुछ बी इ'यां उ'ऐ जेही चीज पढ़ने होन्नें जेह्दे कन्नै सानूं साढ़े च सैडनैस्स आई जंदी मतलब उदासपन आई जंदा अस उदास होई जन्नें कि नेईं जी इन्ना ते इन्ना केह् होई गेआ इत्थै केह् नेईं ते उ'आं गै जिन्ना साढ़े मेरे पापा जेह्ड़े गुजरी गे ते सानूं मतलब हर इक दिन साढ़े बास्तै इ'यां होई गेदा ऐ उदास होई गेदा ऐ कि अस नेईं साढ़े पापा होंदे हे इ'यां इ'यां गै मतलब अस बुक च कुछ कोई बी घटना दे बारे च पढ़चै जां कोई प्रधानमंत्री कोई नेता दे बारे च पढ़चै सानूं इ'यां मतलब कि सोचदे रौह्न्ने होन्नें अस कि केह् होई गेआ एह् साढ़े कन्नै मतलब केह् होई गेआ स दुनिया कन्नै भला एह् भला इ'यां लोक रीडिंग अस कोई बी बुक रीडिंग करने जिन्ना महादेवी वर्मा ने किन्नियां सारियां क्हानियां लिखी दियां कुड़ी दे बारे च लिखी दियां हर इक दे बारे च लिखी दियां न बोल्ली दे बारे च प्रेमचंद ने लिखे दा ऐ कि बोल्ली जेह्ड़ी ऐ छोटी जेही ही छोटी उमर दी ही पता निं चाह्लियें साल्लें दी मतलब बजुर्ग कन्नै मतलब ब्होई गेई ही ओह् उ'न्नै किन्ना अपना जीवन बतीत कीता जिल्लै असें कोई बी मतलब अपनी क्लास च कोई क्हानी पढ़ने होन्नें ते अस इ'यां सोचदे रौह्न्नें कि भला एह् केह् होई गेआ एह्दे कन्नै मतलब कि'यां इन मैनेज कीता होना कि'यां एह् अपना उन घर चलाया होना उन बंदे कन्नै ब्याह् कीता ओह्दे कन्नै फिर कि'यां उन बच्चे अपने ओह् कीते ओह्दे बड्डे बड्डे बच्चे हे जोह्दे कन्नै उन ब्याह् कीता ओह्दे घरा आह्लें मां प्यो दे पैसे कन्नै तंगी ही पैहे दी तंगी कन्नै गै उ'नें इ'यां मतलब बजुर्ग बंदे कन्नै गै ब्याही ओड़ेआ चाह्लियें साल्लें दा आपूं ओह् बीह् इक्की बाई साल दी ही इ'यां मतलब असें पढ़े दा बुक च पढ़े दा सानूं इ'यां मतलब बड़ा बड़ी जैदा इ'यां अगर साढ़े कन्नै कोई घटना होई जंदी असें पूरा इ'यां दिन सोचदे रौह्न्नें हर मतलब हर दिन साढ़े आस्तै इ'यां सोचदे रौह्न्नें जि'यां मेरे पापे दी डैथ होई गेदी असें हर एह् मतलब जदूं कोई कुछ बी कोई तेहार औंदा अस सोचने होन्नें कि साढ़ा पापा होंदा हा असें ओह्दे कन्नै रौंह्दे हे अस इ'यां फील निं करदे कि एह् केह् होई गेआ साढ़े कन्नै केह् नेईं मतलब हून मेरी मम्मी ऐ ते ओह् बचारे उ'नें केह् करना जिल्लै ते घरा च कोई बंदा इ'यां मरी जाए ते इ'यां मतलब कोई चली जाए ते किन्ना दुक्ख होंदा ऐ इ'यां गै मतलब बुक च बी कुछ क्हानियां ऐसियां होंदियां कि जेह्ड़ियां पढ़ियै अस इ'यां इमोशन इमोशनल होई जन्नें सैड होई जन्नें उदास होई जन्नें कि भला केह् होई गेआ अस एह् सोचदे रौह्न्नें कि केह् होई गेआ साढ़े कन्नै केह् नेईं ते इ'यां गै जि'यां मतलब कुछ बी अस कुदै बी अस कुछ बी पढ़चै जां अस न्यूज बिच्च कुछ पढ़चै कि कुसै ने कोई दोआई खाई लेई जां कुछ होई गेआ मतलब इ'यां अस साढ़े च इ'यां फील होंदा कि भला एह् केह् होई गेआ केह् नेईं केह् बनी गेआ एह्दे बास्तै भला इ'यां मतलब कताबें च गै पढ़ियै गै सानूं नालेज मिलदी ऐ भाई कुछ बै कोई ऐसियां इंसिडैंट होई जंदा कोई ऐसी घटनां घटी जंदी जोह्दे कन्नै असें मतलब सुनियै इ'यां इक्को बार इ'यां शाक होई जन्ने होन्नें कि भला एह् केह् होई गेआ अस घबराई जन्ने होन्नें कि दिक्खो हां भला एह्दे कन्नै केह् बनी गेआ केह् नेईं ते इ'यां गै मतलब बुक्स च बी अस कोई कताबै च बी कुछ पढ़ने होन्नें जां कुछ जेकर कुसै गी कुछ मतलब सानूं कोई उ'ऐ जेही जे इ'यां कोई गल्ला दा पता लग्गी जंदा सानूं मतलब होन्ने जि'यां कोई असें गी सानूं कोई सपना गै आए रातीं असें गी सपना कोई आये अस सवेरे तक्कर अस डरी जन्नें कि हां एह् साढ़े कन्नै केह् होई गेआ केह् नेईं सपने बिच्च बी इ'यां डरदे रौह्न्ने होन्नें ते फिर ओह् जेह्ड़ा जेह्ड़ा सपना आए दा होंदा ओह्दे च गै इ'यां मतलब थोह्ड़े दिन इ'यां सदमें च गै रौह्न्नें के सानूं केह् सानूं केह् सपना आया बस सवेरै उट्ठियै दिक्खनें कि एह् केह् होई गेआ इ'यां गै मतलब बुक्स च कुछ ऐसियां क्हानियां होंदियां जि'नें गी पढ़ियै सानूं इ'यां मतलब इ'यां लगदा कि अस केह् मतलब केह् पढ़ा ने इ'यां मतलब लोकें कन्नै केह् केह् मतलब इंसिडैंट होए केह् केह् होए दा जेह्ड़ा असें गी मतलब सानूं हून पता लग्गा दा अजें कुछ बी क्हानी कोई बी क्हानी पढ़ने होन्नें जि'यां बुक कोई कताब लेई लैन्नें अस ओह्दे च पढ़ने अखबार बिच्च कुछ पढ़ने होन्नें तां बी सानूं इ'यां लगदा कि पता निं केह् इ'यां केह् इंसिडैंट होई गेआ हून कुदै बी कोई खबर होऐ कुसै गी कुछ होई जंदा कोई कुछ होई जंदा मतलब साह्नू इ'यां कोई पता लग्गै तां अस घबराई जन्नें कि साढ़े इद्धर इक उत्थै कनक कुसै ने लाई उस्सी अग्ग लाई ओड़ी ते ओह् भाई बचारा बिच्च गै सड़ियै जली गेआ मतलब सारे लोग इ'यां शाक च होई गे भला एह् केह् होई गेआ एह्दे कन्नै केह् नेईं इ'यां गै मतलब मतलब कताब कापियां कताबां पढ़ियै निं अस बाद बिच्च इ'यां फील करनें कि किन्नै चिर तक्कर सोचदे रौह्न्नें कि अस अपने संसार पर इ'यां आए दे सारें कन्नै कुछ ते कुछ किस्मत च जो बंदे जो किस्मत च लखोए दा होंदा उ'ऐ होंदा मतलब उ'ऐ पढ़ियै गै अस इ'यां होई जन्नें किन्ने चिर किन्ने दिन तक्कर सोचदे रौह्न्नें कि एह् केह् होई गेआ ओह्दे कन्नै इस बंदे कन्नै केह् इंसिडैंट होई गेआ केह् नेईं केह् नेईं मतलब ते तांइयैं उ'आं बंदा इ'यां शाक होई जंदा कि पता इन्ना लग्गी जंदा कि मतलब केह् अगर अस कताबें च बी पढ़ने होन्नें तां बी सानूं इ'यां होई जंदा कि दिक्ख हां